पंदरहीं नवम्बर ॿ हज़ार ॿ वीह डिसम्बर उणवीह सौ पंजहतर पंजहीं मेय उणवीह सौ टियानवे ॿारहं डिसेम्बर उणवीह सौ चोरानवे चोथी अप्रेल उणवीह सौ सतर